ओंखाम संग्रायाव बहुत रोखोमनि माबा दो दोख्ला थायो दो दोख्ला दाना मोननै मोनथाम रोखोमनि थाबाय बिदिनो ओंखाम संग्रा मानसि एसेल'बा बिदिनो फिसायाव संबाय ओमफ्राय गिदिर माब्लाबा मानसि बुरजाबा गिदिराव सङो बिदिनो ओंख्रि संग्राफ्राबो बिदिनो मोननै मोनथाम थाबाय मा फिसा थायो आलासि फैबा बिदिनो गिदिर गिदिराव सङो माने बेदरफोर माबाफोर बुरजा संनांगौ जायो न'नि गोजाब्ला बिदिनो आलादाफ्राव संलायबाय एरग्राफ्राबो आलादा आलादा थाबाय दाना खनसि थायो खोस्लि थायो बिदि थायो आरो बिदिनो दानाथ' माबा खुखारफ्रावसो संबाय अर्दाब गोदोनि दिनावथ' अर्दाबफोरावसो सङोमोन दाना मा सौखा नांगौनो सौखायाव सङो माबायाव गेस सौखायाव जोंनि दिनावबो बे थौसिखौ बाहायथारोमोन थौसिखौ दाना बाथोन देनाय माबा बानलु देनायावबो दाना बारा बाहायला बिदिखौ माबाखौ वाल माबा मेसिननो बेयो मेसिनजोंसो होलाबायनानै होनानै होयो माथो ओंखाम ओंख्रियाव दै सरनाय मानाय गोदोनि दिनाव गाख्राखौ फलंनानै माबा हांगार माबा बाला बायदिसिना होनासो सरनानै लोङोमोन दानाथ' मा गावबा गाव माबा दैखर गोजान गोजान दैखराव लायनांला गावबा गाव दैखर थाखाबाय

हाबायाव हाबाना बिदिनो दाना प्लास्टिक पुलिस्टिकावसो बाहायबाय दाना प्लास्टिकनिसो जोंनि दिनावथ' जोंना माबा थोरसि खावरायावसो जायोमोन थोरसि खावराय बिदि सुनांलायोमोन दाना जों जाबाय खेबसे जाबाय खेबसेयावनो गारनायसो जाजोबबाय